छा इहो होटल महल जो नंबर आहे मूंखे पंहिंजे पुटु जो बडे लाइ टेबल बुक कराइणी आहे असां घटि में घटि पंज ॼणा आहियूं पहिरियों अगरि बुक कराईंदसि त डिस्काउंट कुझु जी सुविधा मिली सघंदी आहे छाकाणि त तव्हांजे होटल जी ॾाढी मां साराह ॿुधी आहियां ऐं मुंहिंजो दोस्त थोरा ॾींहं पहिरियों ई तव्हांजे होटल में अची करे तव्हांजे होटल में अची करे थी वियो आहे त मुंहिंजो दोस्त ॾाढी साहारा पियो करे की हिन होटल जो खाधो ॾाढो लाज़वाब आहे ऐं असां चाहिंदासि की मां असांखे सुठो डिस्काउंट ॾींदा